मां हिकु पंहिंजी पुनित कुमार जे नाले सां फ़र्म हलाईंदो आहियां जंहिंजी मां जी एस टी इलाही साफ़ु सफ़ाई सां और सचाई सां भरंदो आहियां और पंहिंजे ग्राहकनि खे कस्टमरनि खे बि जी एस टी अदा करण जी लाइ चवंदो आहियां कि इन्हीअ में सेल टैक्स और सैंट्रल टैक्स खे जी एस टी फूल फाइनल सचाई और सफ़ाई ईमानदारीअ सां भरणु खपे इन्हीअ सां असांजो फ़र्म जो नालो अॻिते वधंदो आहे और फ़र्म हिकु नंबर ते हलंदी आहे